मेरा जेह्ड़ा रुट्टी बनाने दा कोई बी में जेह्ड़ा रुट्टी बनाना घर गै बनाई में एह्दा कोई कम्पीटिशन नेईं कीता चलो करना बी चाहिदा कम्पीटिशन भाई कुदै मौका गै लग्गै कदें कुदै गप्प अपनी ते अपने अंदर जेह्ड़ा जज्बा जां लोकें ई मतलब अपने अंदर जेह्ड़ा जज्बा होंदा ओह् दस्सना चाह्ने अगर अ स होरनें चीज़ें ई कम्पीटिशन ई जेह्ड़ी तुसें

एह् किश भाई अस बी कोई चीज़ आं कोई साढ़े च बी कोई कला के भई किश नेह बंदे होंदे ओह् भई इन्ने इन्ने ओह् हुनर होंदे कुछ बंदे केईं जागत होंदे बड़े बड़े इंटेलीजेंट होंदे बड़े बड़े पढ़ाकु होंदे पढ़ने आह्ले होंदे पर केईं होंदे की ओह् नेईं भई अपने गै शरमांदे न के मेरा इ'यै मनना की नेईं शरमाना निं इ'यै कम्म निक्का बड्डा निं होंदा ऐ कम्म कम्म होंदा ऐ ते इ'यै कि शेयर जरूर करना चाहिदा इसी